चौहत्तरि पाँच सए बेरासी एक लाख छओ हजार पाँच लाख आठ औ बहत्तरि तीन लाख दू सए इक्यावन चारि लाख दू सए दू